हां स्विगी दादा हां दादा तव्हांजो न नालो शेक थो ॾेखारे दादा मूंखे इहा ॻाल्हि चवणी हुई मां हिकु खाधो ऑर्डर कयो आहे हीअ रेस्टोरंट मां हीअ होटल आहे न असांजी जेकी वेष्णू पंजाब त हुते मां दालि पकवान ऐं जीअं खाधे जो सभु सामान घुरायो आहे त द हिते मूंखे तव्हांखे लोकेशन ॿुधाइणी हुइ त तव्हांखे अगरि कलेक्टर्स कॉलोनी ख़बर आहे त कलेक्टर कॉलोनी जे पासे में जेको ॿियो लैंडमार्क आहे इहा आहे निरंकारी भवन निरंकारी भवन सां तव्हांखे जीअं अंदरि ईंदा फर्स्ट एंट्री कंदा जीअं चालू कंदा तव्हां एंट्री करण त हुते तव्हांखे पहिरियों राईट मारनो आहे पहिरियों राईट में तव्हां हलंदा पहिरें राईट ते सिधो सिधो वञिणो आहे तव्हांखे ऐं तव्हांखे ॿ टे कंस्ट्रक्शन साईट ॾिसण में ईंदा असांजो प्लॉट नंबर आहे छवीह बी त तव्हांखे अची करे छवीह बी ते पहुचणो आहे छवीअ बीअ में छा आहे टे बंगला आहिनि त मुंहिंजो जेको आहे उहो बंगलो नंबर थ्री आहे त हिकु वॾो असां गेट आहे तव्हांजो ठीकु आहे त हुते तव्हां अची करे छवीह बी ते फर्स्ट फ्लोर ते तव्हांखे अचिणो आहे फर्स्ट फ्लोर ते पुछिणो आहे की भई दिनेश जादवानी हिते रहंदो आहे की नई बसि हू तव्हांखे तव्हां जीअं चवंदा हू तव्हांखे ॿुधाईंदो ठीकु आहे तव्हांखे कुझु तकलीफ़ हुजे त तव्हां मूंखे फ़ोन कजो हां ओके धन्यवाद